कोंकणी भास एक इंडो आर्यन भास कोंकणी भाशेच्यो वेगवेगळ्यो बोली आसात देखीक अंत्रुजी साश्टी आनीक बार्देसी कोंकणी भाशेन वेगवेगळ्या लिपीचो आसपाव आसा कन्नड रोमा देवनागरी मल्याळम कोंकणी भाशेन मराठी गुजराती फार्सी आनी हेर भाशेचो प्रभाव दिसून येता कोंकणी भास ही संविधानाचे आठवे वळेरेन पावलां कोंकणी ही भास फेब्रुवारीच्या चार तारखेक गोंयची अधिकृत भास एकोणशें सत्यांयशीं वर्सा जाली आनीक ह्या कोंकणी भाशेक लागून आमच्या गोंयांत तीस मे एकोणशें सत्यांयशीं ह्या दिसा राजीव राजतत्वाचो दीस जालो कोंकणी खातीर गोंयकाराच्या व्यक्तीमत्वाक आनी अस्तित्वाक राखण मेळ्ळी कोंकणी भाशेंत अनुसारक्याचो वापर वर्त्यान करतात